राजस्थान में स्थानीय व्यापार समुदाय हिक ॿिए खां सहयोग ऐं समर्थन हीअं कंदा आहिनि जीअं पुछंदा आहिनि कि हां भाऊं अॼु कीअं ग्राहकी हली छा रेट रखियो अथव शयुनि जो ऐं ॾाढी शयूं जो आदान प्रदान कंदा आहिनि ऐं पुछंदा आहिनि हिक ॿिए खां हिक ॿिए खे सम्झंदा आहिनि हिक ॿिए खी ग्राहकी सम सम्झंदा आहिनि हिक ॿिए जा कस्टमर ठाहींदा आहिनि ऐं सहयोग कंदा आहिनि